साढ़े इत्थें धुप्प शैह्र च जेह्की मेन मेन फसलां होंदियां ओह् होंदे साढ़े इत्थें मक्कां होंदियां फिर इत्थें कनक होंदी बाजरा होंदा एह् दालां शालां अस बड़ियां रांह्दे अज्जकल नमें तरीके दे बीज चले दे उन्दे ओह् थोह्ड़े मैंह्गे होंदे पा उन्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् नी होंदी कीड़ा नी लगदा उनेंगी बीजें गी बूह्टें गी ते ओह् जेह्ड़े ठीक रौंह्दे